डांसींग यूट्यूब चेनल में असां ॾिसिंदा हुयासीं डी आई डी टी वी शॉ जंहिंमें गीता मां रैमो डिसूजा राघव प्रभूदेवा इन्हनि जा डांस असांखे ॾाढा प्रभावित कंदा आहिनि पहिले सरोज ख़ान बि ईंदी हुई पर हाणे उहा नथी अचे उहो उन्हीअ शॉ में हिकु न हिकु सैलीब्रिटी बि ज़रूरु हूंदी आहे जेका की इंजॉए कराईंदी आहे और कंदी बि आहे त इन्हीअ साण शॉ ॾाढो बढ़िया थी वेंदो आहे और इन्हीअ सां थोरो सो असांखे बि यां थींदी आहे की हा एक्टविनेस ज़रूरी आहे अगरि डांस नथा करे सघऊं त असां जेको उहो ईंदा आहिनि ए योगा में जेके डांस थींदा आहिनि ई सभु जुम्बा वग़ैरह ज़ुंबा वग़ैरह बि कंदा आहियूं त उनी सां असांजी फ़िटनिस बि रहंदी आहे शरीर जी फ़िटिनेस बि रहंदी आहे और मेडीटेशन बि रहंदो आहे उन्ही सां असांजी एक्टविनेस वधंदी आहे इहो असांखे सुठो लॻंदो आहे असां इन्हीअ शान सां ई प्रेरित थी करे इहो सभु करण जी कोशिश कंदा आहियूं हाऊसवाईफ़ थी करे